ہاں ہمیں نل کا پانی ملتا ہے اور ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ نل کا پانی ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ سب کے پاس جو ہے وہ یہ جو ٹیکنالوجی سے جو بنی ہوئی جتنے بھی جیسے کہ سمرسیبل وغیرہ ہے تو سب کے گھر میں نہیں ہوتے ہیں زیادہ جو امیر ہوتے ہیں ان کے گھروں میں یہ پائے جاتے ہیں باقی جو مڈل کلاس ہوتے ہیں ان کے گھروں میں زیادہ تر نل کا پانی ہی یوز ہوتا ہے اور نل کا پانی ہاں ہمارے یہاں صاف ہے اور ہمارے یہاں اس نل کے پانی کو گھر کو کپڑے دھونے اور گھر کو دھلنے یا برتن دھلنے کے علاوہ اس کو پینے میں بھی ہم یوز کرتے ہیں تو اسی طرح سے پتہ لگتا ہے کہ نل کا پانی ہمارے یہاں صاف ہی آ رہا ہے کیونکہ اگر گندہ ہوتا تو یہاں پر پانی تو کوئی پیتا ہی نہیں ہاں ہمارے یہاں کا نل کا پانی صاف ہے ہاں اور ہم لوگ اس کو یوز بھی کرتے ہیں کھانا بنانے میں اس کو یوز کرتے ہیں برتن دھلنے میں کپڑے دھلنے میں اور اور ہر جگہ نہانے میں وہاں بھی یوز کرتے ہیں اور اس کو پینے میں بھی اس کا یوز کرتے ہیں بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر کہ نل کا پانی جو ہوتا ہے وہ گندہ آتا ہے تو وہاں پہ لوگ اس کو پیتے نہیں ہیں لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے یہاں نل کا پانی صاف آتا ہے ہاں کبھی کبھی اس میں کوئی دوا وغیرہ ڈال دی جاتی ہے کٹاڑو کو مارنے کے لئے تو تھوڑا بہت مختلف لگتا ہے لیکن فی الحال ہمارے یہاں نل کا پانی بالکل صاف آتا ہے اور ہم اسی کو یوز کرتے ہیں